हाँ बोलो

हाँ पूरा कर दिया उसको ले जाओ अभी हाँ आँ

हाँ कर देंगे और कुछ ऐड करना ठीक है सर कैश दे देना हाँ बिल्कुल आज की ताज़ा मंगाई हुई सब्ज़ी है दो तीन हफ़्ते कोई ज़रूरत नहीं होगी हाँ हाँ ठीक है सर अभी लेकर जाओ हाँ दे देना सब हाँ कैश भेज देना और एकदम ताज़ी सब्ज़ी है लेकर जाओ अभी सब्ज़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको हाँ सही है और आगे भी जब ज़रूरत हो तो हमें मौका ज़रूर देना ठीक हाँ ठीक है